सत्यवान गोविंद कारबोटकर कोरेश्वर रत्नाकांत मयेकर सविता महाळेश्वर आणोमकर सिमा रुपेश कुरगांवकर सपना संजय साळगांवकर रिमा सिध्दार्थ शेट बेवी भगवान परब माया सनील नायक किशोर पांडुरंग हळदणकर निशा निलेश पेडणेकर वंदना वासुदेव मडगांवकर दिनेश सकाराम पेडणेकर सोनाली सुदेश शिरोडकर रश्मी अतूल रायकर एकता रविंद्र मासेकर श्वेता श्वेता राघव शेट सिया सुदेश गांवकर फातिमा लडू पिंडो सावलीन आर्थ्यो गामा थोमस एंजोलीन फर्नांडीस लुसी डायल्यूक लोपीस जीत केशव आरोलकर नीता तुशार हुबे निलेश राजन म्हाळसेकर संदेश सत सख्यराम वाळ्ळेकर रिमा वंदेश पावसकर दक्ष सुनील आचारी सपना सुदेश वस्त योगिता योगिता अजय शेटये अनुप अवधूत तारी सुश्मा सचीन गांवकर प्रतिमा प्रणेश शेवणी अंजू प्रकाश नारोजी युगाली पांडुरंग केरकर राजश्री राय बोरकर तनुजा मनोज परब मनेला गोविंद भोसले